ہماری ریاست بہار میں ہے اس میں بہت طرح کے لوگ لوگ ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے تو ہمارے بہار میں جیسے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم لوگ عید مناتے ہیں عید مناتے ہیں تو عید میں بہت بھیڑ لگتی ہے بہت اچھا لگتا ہے نیا نیا کپڑا پہنتے ہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح بقرعید بھی مناتے ہیں بقرعید میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے قربانی اربانی ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بقرعید بھی ہم لوگ بہت اچھے سے دھوم دھام سے مناتے ہیں اور ہم لوگ ایک پرب اور ہے بارہ ربیع اول ہے وہ بھی ہم لوگ بہت اچھے سے مناتے ہیں تو یہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو اس لیے مسلمان مناتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ہندو بھی ہیں تو ہندو میں بھی چھٹ پوجا مناتے ہیں ہولی مناتے ہیں دیپاولی مناتے ہیں تو یہ لوگ بھی مناتے ہیں تو یہ لوگ میں بھی بہت بھیڑ لگتی ہے بہت اچھے سے یہ لوگ مناتے ہیں یہ لوگ بہت اچھے سے دھوم دھام سے تیاری کرتی ہے بہت بہت ہی یہ لوگ بہت ہی تیاری کر کے چھٹ پوجا پرب دیپاولی ہولی یہ سب کھیلتے ہیں بہت ہی شوق سے مناتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اسی لیے ہم لوگ میں بھید بھاؤ نہیں ہے وہ لوگ کا بھی پرب ہے تو اچھے سے منتا ہے ہم لوگ کا بھی پرب ہے ہم لوگ بھی اچھے سے عید مناتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ عید مناتے ہیں ویسے وہ لوگ دیپاولی چھٹ پوجا یہ سب کرتے ہیں اسی لیے ہم لوگ